हा सिंधी जेका माण्हू हूंदा आहिनि तॾहिं कंहिंसां हुननि खे ॻाल्हाइणो हुजे त सभिनि खां पहरियों त उहे हुननि खे नमन करे जय झूलेलाल करे सतकार कंदा आहिनि हुननि जो त जीअं साम्हूं वारो जेको व्यक्ति आहे हुन खे बि ख़बर पए की इहो माण्हू सिंधी आहे त अगरि उहो सिंधी में सिंधी ॻाल्हाइंदा हूंदा आहिनि या उए माण्हू सिंधी हूंदो आहे त उहे बि सामिने खां सतकार करे असां सां गॾु सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि पर जा अगरि उहे सिंधी न हूंदा आहिनि त जेकी भाषा हुननि खे ईंदी आहे जीअं हिंदी थी वई या गुजराती थी वई या हुन कोई जॻह जी लोकल भाषा थी वई जेकी उते यूज़ थींदी आहे हुन में ॿई ॼणा ॻाल्हि ॿोल कंदा आहिनि जीअं सामिने अगरि कोई हिंदी ॻाल्हाईंदो आहे त असां उन सां हिंदी में ॻाल्हाईंदासि जीअं गुजरात जी लोकल भाषा गुजराती आहे त असां हुननि सां गुजराती में ॻाल्हाइंदासि ऐं न हूंदो आहे त हीअं जेकी भाषा साम्हूं वारे खे ईंदी हुजे उन सां गॾु असां उन ई भाषा में ॻाल्हाईंदा आहियूं पर वधीकतर जॾहिं ॾिसंदा आहियूं या सतकार कंदा आहियूं जय झूलेलाल करे तॾहिं ख़बर पइजी वेंदी आहे की इहो माण्हू सिंधी में आहे त वधीक समय ते हीअं सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि भई